जैसेकि हमरा सबकिछु नहि सिखलियै लेकिन हम अपन बच्चाकेँ बहुत अच्छा संस्कृतिमे डालबै जैसेकी सङ्गीत सिखेबै डा डान्सिङ्ग सिखेबै अच्छासँ कल्चरमे रखबै जैसेकि सिन्गिङ्ग करतै डान्सिङ्ग करतै पेन्टिङ्ग करतै बहुत अच्छासँ कल्चर सीखतै नृत्य कल्चरमे भाग लेतै सिन्गिङ्गमे लेतै भाग